किसानके आत्महत्याके वजह ई छै कि किसान पूर्ण रूपसे खेतीपर निर्भर रहै छै खेती जोतै बुनैमे फसिल उपजाबैके लिए बहुत सारे लागत रुपैआ लगै दै छै अपन रुपैआ तऽ लगाइए दै छथिन किसान ओकरा अलावा भी नहि पुरै हइ तऽ करजा पैँचा करिके सरकारसे ऋण लैके खेतमे फसिलके लिए लोक जोतै बुनै छै सारा रुपा लगै दै छै बहुत लोक अपन जेवर गुड़िया जकरा पास रहै छै ओसब भी बन्हक राखिके खेतमे रुपैआ लगबै छै चूँकि पूर्ण रूपसे ओ किसान खेतपर ही आत्मनिर्भर रहै छै खेतीके अलावा ओ किछु करि नहि सकै रहै तऽ कभी बाढ़ि आबि जाइ छै कभी सुखाड़ होइ जाइ छै धूप जादा रहैके कारण सुखाड़ होइ गेल तऽ फसिल बढ़िआँ नहि निकलल बाढ़ि आइ गेल तऽ फसिल जे छै से डुबि जाइ हइ जकरा कारण फसिल होइ नहि पाबै हइ ई सबके लैके किसान विचलित होइ जाइ छै आओर कर्जवला दिन प्रतिदिन जे छै से ओकरा तगादा करै हइ गाली बात दै हइ हर रोज ताना दै हइ कि रुपैआ लै लेलही देबही कहिआ ओ हम नहि जानै छिए जकरा कारणसे किसान जे छै से आत्महत्या करैपर मजबूर होइ जाइ हइ बहुत सारे किसान तऽ खेतके फसिलपर निर्भर रहै छै कि अबकी बारके फसिल बढ़िआँ होतै तऽ बेटीके शादी करबै कर्ज तोड़बै लेकिन कभी कभी ओकर विपरीत हो जाइ छै जकर कारण छै कि किसान मनोबल खोइ बैठै छै विश आत्मविश्वास ओकर टुटि जाइ छै चूँकि बहुत किछु उसपर सोचनीय हो जाइ छै बेटाके पढ़ाइके लिए कर्ज लै छै लोक कि इसबार फसल बढ़िआँ होतै तऽ कर्ज चुकै देबै एहि बार पढ़ाइके लिए कर्ज लै लै छिए फसिल बढ़िआँ होतै तऽ काटिके फसिल बेचिके कर्जवलाके पइसा दै देबै ई ई खिआलसे लोक कर्ज उठै लै छै बेटाके पढ़ाइके लिए बेटीके शादीके लिए लेकिन होइ कभी कभी कि छै कि बाढ़ि आइ गेल तऽ फसिल जाइ छै नाश होइ फसिल निकलि नहि पाबै छै आब तऽ पइसा तऽ कर्ज उठै लेलकै किसान पढ़ाइके लिए शादीके लिए आब जे छै से फसिल डुबि गेलै तऽ किसानके पइसा अएतै कहाँसे फसिल जब निकलबे नहि कएलै तऽ किसानके पइसा नहि अएतै आओर नहि अएतै तऽ ओ फसिल बेचिके पइसा दै नै सकै छिए कर्जवलाके आओर कर्जवला जे छै से दिन प्रतिदिन ओकरापर चढ़ल रहै छै एकरा लिए सरकारके सोचैके चाही कि प्रखण्ड अस्तरपर किसानकेँ बीज मुफ्तमे दै खाद एकदम कम रेटपर दै अगर बाढ़ि आइ गेलै सुखाड़ आइ गेलै तऽ किसानकेँ कर्ज माफ करि दै कर्जके बिआज बहुत कम लै ताकि किसान ई सबसे राहतमे रहै जकरा कारण किसान जे छै से आत्महत्या नहि करै इसलिए तभी जाके किसान जे छै आत्मबल बढ़तै आओर किसान खेती करैके लिए मनोबल बढ़ल रहतै किसान फेरसे खेती करतै आओर किसानेके बदौलति जे छै से आइ लोक पेट भरै छै किसानके ही कारण जे छै से बहुत लोग जिन्दा छै किसानके खेतीके कारण फसिल मिलै छै जाहिमे कि लोक जी पै रहलै हँ